जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके द्वारा हमारी यात्रा बहुत शानदार रही हाँ परिवार के सभी सदस्य आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे जी हाँ बोल रहे थे कि आपके बातचीत करने का नज़रिया तरीका हर जगह के बारे में पूरी पुख़्ता जानकारी सब हर चीज़ को पूरी बारीकी से बताना जी हाँ आपने बहुत अच्छा घुमाया हम लोगों को जी आप हाँ आपने हर चीज़ का काफ़ी रोचक जानकारी दी है सभी लोगों को अच्छा लगा व्यव्हार सबका पूरा ख्याल रखा आपने हाँ हाँ जी आप नई यात्रा बनेगी तो हम आपको ही बुलाएंगे जल्दी ही बनेगी जी हाँ सभी लोग बहुत खुश थे आपसे नहीं सब बोल रहे थे की काफ़ी अच्छा व्यवहार है सभी ऐसा कह रहे थे परिवार के सदस्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद